बट हम डांस जैसे हम लोग नाटक करते हैं तो नाटक में नाटक में भाग लेते हैं तो उसमें नाटक नाटक में भाग लेते हैं तो उसमें डांस में डांस का भी वो आता है डांस करने का भी उसमें आता है तो नाटक करने के बाद उसमें रिलेटेक रहता है डांस करने का भी नाटक में भी और ऐसे बहुत कुछ रहता है जो उसमें जिस चीज़ में भाग लेते उसमें जैसे डांस होता है डांस तो आदमी डांस करता ही कोई कहानी होती है या कोई प्रति प्रतिनिधिया परित होता है तो डांस होता है तो उसमें तो कोई मैनेज होता ही रहता है डांस